ہمارے علاقے کے لوگ ایس ٹی ای ایم کی بڑھتی ہوئی مانگ کے ساتھ خود کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگ اس پر خوب محنت بھی کرتے ہیں کیونکہ آج کا جو زمانہ ہے وہ ترقّی کا دور ہے کہلاتا ہے لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ کرتے کر لیتا ہے اور یہ سب ایس ٹی ای ایم کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت بہتر ہوتی جا رہی ہیں دور دوز روز بروز کیونکہ اس کے اندر جو چیزیں اور جو ٹکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ سب ہمارے لیے کرامد ہے اور اس پر مسلسل کام کیا جا رہا ہے